औ आंनो मामोन फ'न हरनायनि अ बेरायनायाव थांनो थाखाय गासै फिफ्टि जोन मानसिफोर थांगोन आरो बिदिनो पन्सास जोनसो लांनायनि केपासिटि दं जों पन्सास जोन मानसिनि जाहोनाव जोङो ओरैनो एभैलेबोल जानायनि थाखाय गंनै बास लादों बासजोंनो थांनाय जागोन बासजों ट्रेभेल खालामगोन आं आंनि साइडनिफ्राय हागौ मानि केयारफुलि आं गाइड लागोन आं आंनि हानायसेबांखौ मोजां रोखोमनि सेफ्टि लांनो नाजागोन आं बेखौ नाजासिगोन आरोखि जानाय लोंनाया ओरै हजोंनो बानाय हैखागोन आरो जानाय लोंनाया नों गासैबो ओरै ओंखाम दै बायदिसिना ओंख्रि थागोन बेयाव हजोंहायनो काजिरङायावनो साइड लानानै मोनसे साइडआव संनानै जाबोगोन संग्राखौ लाखादों बे संगोन बेरायखांनायनि उनाव ज' बेयावनो ज' जानानै जानाय जागोन थारैनो लागोन आंनि साइडनिफ्राय आं हागौ मानि सेफटियै नोंसोरखौ गाइड खालामनो नाजागोन काजिरङायाथ' जोंनिफ्राय बारा गोजान जायाथ' जों फुंनि द' बाजिनाय लोगो लोगो स्टार्ट खालामगोन थांनायखौ जों बेलासियाव थाबैनो फैफिननायनि राहा लामाखौ लागोन जों बिदि हर थाबोनाय खालामा औ मोजां फैबानो जाबाय गाबोन फुंनि द' बाजिनाय लोगो लोगो गारिखौ जों स्टार्ट खालामगोन औ दे होनबा